ہمارے آس پاس کے کالج میں جیسی کہ بہت ساری سودھائیں ہو چکی ہیں ڈیسکیں بدل چکی ہیں اور کئی سارے اپکار بنا چکے ہیں اب ہمارا کالج بہت بھوشیہ لائق ہو چکا ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے کالج میں چیئرس وغیرہ اب اچھی سے بن جاتی ہیں پہلے والا سسٹم نہیں ہے جیسے کہ زمین میں بٹھا لینا اب ہمارے کالج میں بغل میں وغیرہ فنکشن بھی ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ پارٹیز بھی ہوتی ہیں اور جب کمپٹیشن میں جو جو بھی بھاگ لیتا ہے وہ جب جیتا ہے تو اسے ایک پرائز بھی ملتا ہے جیسے کہ جو بھی پرائز ملا ہے اس کی لمٹ بڑھائے اور ہمارے ایک گھر والے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں جیسے کہ ماں بہن ہو گئیں میری تو وہ شامل ہو کر کئی پرکار کے پرائز جیت چکی ہیں جیسے کہ لیپ ٹاپ اور ہاٹ پاٹ وغیرہ بہت ساری چیز